समाचार जे बारे में जा त समाचार टी वी में ॾिसंदी आहियां ऐं छापा बि पढ़ंदी आहियां छापनि में अॼुकल्ह सुठी ख़बरूं ईंदियूं आहिनि ऐं ख़राब बि ईंदियूं आहिनि छापनि में सॼे देश जी ख़बरूं पाण मिलंदियूं आहिनि ख़बरूं पढ़ण सां ख़बर पवंदी आहे कि अॼुकल्ह कहिड़े शहर में छा थो थिए ऐं खिल मस्ती जा बि समाचार मिलंदा आहिनि छापनि में हिरोइनिन जे बारे में बि ख़बर पवंदी आहे कहिड़ी पिच्चर कहिड़े थिएटर में लॻी आहे उहो बि ख़बर पवंदी आहे जूनागढ़ में गुजरात समाचार संदेश दिव्य भास्कर सभिनि तरह जा छापा ईंदा आहिनि मां छापो जेॾी महिल बि टाइम मिलंदो आहे तेॾी महिल अधु कलाक पढ़ंदी आहियां हींअर छापे में अयोध्या जे बारे में वधीक ईंदो आहे छापो या टी वी समाचार पढ़ण सां ख़बर पए थी कि दुनिया में किथे बरसाति वधीक थी किथे तूफ़ान आहियो किथे भूकंप थियो तॾहिं छापो पढ़ण सां घणेई फ़ाइदा थींदा आहिनि